کروکری خریداری کے بارے میں میرا تجربہ ہمیشہ سے کچھ ٹھیک نہیں رہا جیسے کہ ابھی حال فی الحال کی ہی میں ایک ذکر آپ سے کرتا ہوں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی سیٹ خریدا جس کا تجربہ جو ہے وہ میرے ساتھ بہت بہتر نہیں رہا اکثر اور بیشتر مطلب میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی پروڈکٹ کروکری کا خریدتا ہوں تو اس کا ایکسپیرئنس اس کا جو تجربہ ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ بہتر نہیں رہا جیسے کی میں نے ابھی ایک ٹی سیٹ خریدا تو پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے کا میں چاہ رہا تھا ویسا پروڈکٹ مجھے ڈلیور نہیں ہوا اس کا جو فیچرس تھے اس کا جو لک تھا جیسے ہم دیکھ کے میں چاہ رہا تھا کہ اس طریقے کا مجھے مل جائے تو پہلا تو یہ تجربہ کہ وہ اس طریقے کا مجھے نہیں مل پایا دوسرا یہ کہ جب میں نے گھر لا کر اپنے اس پروڈکٹ کو کھولا تو بھی اس میں دو تین کپ اور ایک دو پلیٹس وغیرہ جو تھیں وہ ٹوٹی ہوئی نکلیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل جو میرا تجربہ رہا کروکری پرچیز کرنے کا خریدنے کا اس کا تو وہ میرے ساتھ اتنا بہتر نہیں گزرا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو تجربہ ہے کروکری کا خاص طور پر جو میں نے ابھی لاسٹ میں اپنا ٹی سیٹ خریدا ہے تو وہ اتنا بہتر نہیں رہا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا